ہمارے علاقوں میں اور جو کھیل ہے وہ کھیل دو چار کھیل ہے جو بہت ہی مشہور ہے لیکن ان میں اگر میں سب کو سے زیادہ ترجیح دینا چاہوں گا تو وہ کرکٹ ہے یہاں اس چیز کے ذریعے لوگوں کو میں اپنے علاقے کی تعریف کروا سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پر ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ وغیرہ اور کئی کئی علاقوں میں ایک ساتھ چلا کرتا ہے سالانہ کرکٹ ٹیم اس میں بہت سے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ٹیم کے پلیئر کو بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں وہ جیتنے والے کو ٹرافی اور بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے اپنے علاقے کی ہم تعریف کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے ذریعے اس کھیل کو خاص کر سکتے ہیں